हेलौ आदा बिस'ना आं औ आं माबा हारसिङै ट्रेभेल खालामनो फैदोंमोन दिल्लिसिम आदायाथ' माबायाव ट्राइभेल एजेन्ट आव मावो अ अ ओमफ्राय ओरैनो आं थ' फ्राय दिल्लियाव गोदान नालाय आदा एसे नों एदबाइस होदो हारसिं अफाय बेरायथाव थाव औ औ औ

आं आं हारसि टुरिस्थ गाइड लानोसै आदा बिदिनो उबार लासै नामा मोनसे औ औ औ औ औ आं नैबे जुलाय मासाव थांगोन आङो ओं औ औ आमफ्राय ओरैनो हटेल हटेल फोरखौ बबेयाव थाबा साबसिन जागोन आदा औ औ गेस्थ हाउस आव औ औ औ औ औ औ औ होमबा आं फ्लाइटजों थांनोसै आदा फ्लाइटजों थांनोसै आदा आदानि मानसिखौ फिखाप खालामहोबानो जाबाय आरो औ औ औ आदा आं क'क्राझारनि आदा बड'लेण्ड क'क्राझार औ ओहो आं आदानि फेज आव नुदोंमोन जेखिनि नोंसिनि ट्रेभेल एजेन्टनि मोनसे फेज दङ बाव मोनदों ओमफाय बाव कल खालामबाय आं आदाखौ ओं औ आदा औ औ दं औ होनबा दसे उनाव लोगो हमहैसै आदा माबायाव मास मोनसेनि उनाव औ औ

औ औ औ औ जागोन दे आदा होनबा दे गोजोन थेंकिउ आदा औऔ